हॅलो ए बी सी टॅक्सी उलयता म्हजें नांव दिव्या म्हाका न्हय तुमचो नेटा वयल्यान नंबर गावल्लो म्हाका न्हय फाल्यां खातीर मातशी टॅक्सी जाय आसली तुमची म्हाका डांडेली वचपाचें आसलेलें कितकें भाडें लागतलें ना फाल्यांत जाय आसलें मातशें अर्जंट आसलें सात लोक कितलें भाडें जातलें साडे चार हजार इतकें कित्याक पूण गोंयान हालीं कितलें आत्तां हांवें एक थोड्या दीस दुसऱ्या मनशाक विचारलें ताणी म्हाका सांगलेलें दोन हज तीन हजारान तुका आपूण हें करून दिता म्हणून तुमचे साडे चार हजारशे कित्याक इतके कशे तर हय हय डिसटन्स आसा तें जाना जाणा हांव इवन ए सी गाडी तेवूय बरे आसा पूण हालीं गोंयान आयिल्ल्याक हांवें एक सीन पळयला म्हूण एक असो हें पळयलां म्हणटा तें खूब भाडें म्हणटा तें टॅक्सी ड्रायवरांचें खूब इतक्यान हांवूच म्हजे गाडयेन पॅट्रोल घालून साडे चार हजारांक वचूं वचून येवं शकता न्हय फोर थावजण आनी तुमचे वेटींग चार्जीस बी अशें कितें आसतलें म्हाका फाल्यां वचून आनी फाल्यां वचून अशें सकाळीं पर्वा सकाळीं फांतोडेर अशें येवचें पडटलें लंच डिनर स्पॉस स्पॉन्सर करपाक कांय प्रॉब्लम ना तशें कांय हें ना फक्त मातशें तें भाडें तुमी कमी करा न्हय भाडें कितें भाडेंच कितलें आसता तुमचें हालीं तुमची कितें मिटर वायज सर्वीस आसा हय ओके बट हाय ह्या गोंयानूच कित्याक म्हणटा ते मिटर सर्वीस हें ना मिटर्ज मिटराचें हें ना बा गोंया भायर तर सगळी कडेन मिटर पळोवन हें जाता मिटर पळोवन चार्जीस लायता आनी ह्या खातीर गोंयान कितकी टॅक्सीची फीज कितकी म्हारग हां बरें बरें करा करा फाल्यां मात्शें णव म्हणसर येवपाक ट्राय करा प्लीज हय हय धाडटा थँक्यू